हँ बोलिए हँ हँ प्रणाम प्रणाम कहू की हाल

अच्छा

नहि नहि मतलब ई जहाँ अभी हम रुमके बारेमे अपनेके कहि रहल छी जे बेजोड़ जगह पर छै हँ

ऐसे तऽ पचहत्तरि रुपैआ लागै छै

हँ जैयै ने अपनेके मन छै अपनेके मन छै तऽ पचास रूपा कम दै देबै यहाँ सँ हमरा लगै छै आधा किलोमीटर होतै बस आधा किलोमीटर

नहि नहि अइसन कोइ बात नहि छै आ ओ सब छैबो करै मतलब अरे सरकारके योजना बाला छै ओकरेमे पानि तानि सब बहै छै नाला बाला की कहै छै लेकिन सब ढकल छै कोइ दिक्कत नै छै की समझलियै कोइ मतलब ऐसे जे कहै छै पूरा कचड़ा ई सब आबै